राम राम जी थुहानू सारे गी में डोगरा हा एक जम्मू च रौहन्ना होन्ना हा साम्बे शैह्र दे बिच अज्ज में थुहानू सनाना कि जेहड़ी परानी जनरेशन ही ओह् नमें कोला कियां रलीजस ही बड़ी नमीं दे कम्परेजिन च ते जियां जेहड़ी परानी जनरेशन ही ओह् दिक्खो जियां तुसें दिक्खेआ होना कि परानी जनरेशन भगती उप्पर बड़ा ओह् करदे हे ओह् बड भगती करदे है भगबान दा नां जपदे रौंहदे है पूरा पूरा दिन कंदे ओह् नेई करना उंहे हर बक्त भगबान दा नां जप्पा दा होना भजन सुंनदे रौंहदे है पूरा पूरा दिन बेहियै भगबान दा नां रटदे रौहंदे है सतसंग करदे है लोकें गी शिक्षा दिंदे हे भगबान गै हे भाई उसे टेंमे उप्पर जे कोई खुशी होनी ते मंदरा च डब्बा चाढ़ी ओड़ना जे कोई दुख होना मदंर जेइये सुक्खन करी आनी कि हे भगबान जे मेरा एह् कम्म ठीक होई जाग ते में एह् करगा ओह् करगा इयां करना ते फिह् ओह् उसी पूरा बी करदे हे जियां कियां जे कोई सुक्खन पूरी होई जंदी बंदा आक्खे कि में मदरां च लम्मा पेई पेई मदंर जागा फिर ओह् उसी पूरा बी करदा हा जे कोई आक्खा कि मेरी सुक्खन मेरी एह् कम्म पूरा होई जाग में थुहानू इन्ने बिगे खेत मदंरे दे नां उप्पर दान करी ओड़गा ओह् बी करदे है लोग लोग मतलब पिछले जमाने च बड़ा ओह् करदे हे ते इस जमाने ते पिछले जमाने च बड़ा करदे हे ओह् उंदे मूहां च हमेशा राम दा नां जपा दा होना जां किसी और भगबान दा नां जपा दा होना जे पिछले पराने जमाने च जे कुसे बंदे गी पहले कोई बिमारी होंदी ही जियां कुसे ने सप्प डंगी लेआ जां कुछ करी ओड़ेआ ते ओह् पैहलें डाॅक्टरे कोल नेई है जंदे बेदे कोल जंदे है कि बेद कढदा मंत्र मारीये मतलब मंदर जंदे हे जियां हून कोई मुड़ा ऐ जियां कुसे दा मुड़ा ऐ उसी बुखार अबा दा बड़ा तेज उसी ठीक है नी होआ दा बखार हून घर आहले गी टेंशन होई गेदी बेद बगेरा आक्खा दे बेद आक्खा दे कि एह् ठीक नेई होई सकदा हूने लोक मदंर जंदे है मंदरा च जेइये जय करदे है कि मेरा मुडा ठीक होई जाऐ ते फिर में एह् करगा ते मुडा ठीक होई जंदा हा मतलब भगबान दा नां भगबान सब तू उपर है पहले ते अज्ज दे जमाने च अज्ज दे बच्चे ना जेहडे़़ एह् खाली शौ आफ करदे भगबान दा नां रट्टियै जियां हून शोशल मीडिया होई गेआ शोशल मिडिया उप्पर अपना कोई बटसऐप होई गेआ कोई इंसटाग्रांम होई गेआ ओहदे उप्पर प्रोफाइल फोटो लाई ओड़नी राम थल्ले लिखी ओड़ना सनातनी जय श्री राम इयां इयां लिखी ओड़दे एह् दिखाबे होई गे खाली एह् पराने पर इंहेगी इक मंत्र पुच्छो शलोक पुच्छो इंहेगी कोई शलोक नेई आंदा होना पराने जमाने दे लोकें गी पूरी गीता रटोई दी होंदी ही इनेंगी ते ऐ बी है नी पता होना कि गीता ते भगबदगीता चे केह् फर्क ऐ उनेंगी सब पता होंदा उनेंगी गीता तकर रटोई दी होंदी ही पूरी रमाय़ण बेद ब्यास जी दे सारे ओह कबीर दे दोहे सब रटोए दे होंदे है उनेंगी ते इनेंगी इक बी नेईं पत होना इनेंगी मीरा दा नेईं पता कुछ नेईं पता इनेंगी एह् इयां गै मतलब खाली शो आफ तांई मंदर जंदे फार्मिलटी करने तांई जंदे मत्था टेकदे ते आई जंदे जे कुतै इनेंगी कोई कम्म होऐ ते भगबान दा मतलब कोई कम इंदा नेईं बना दा ते एह् जंदे मत्था टेकन कि हे भगबान एह् कम्म कराई ओड़ मेरा ए बी कम्म कराई ओड़ बुरे बक्त च भगबान गी दिक्खदे चंगे बक्त च एह् भगबान अल दिक्खदे बी है नी ते एह् हर मतलब जियां पराने लोक राम दा नां जपदे रौंहदे है इंदे मुहा चाह् गाने चला दे होंदे जां गालियां गाला चला दियां होंदियां एह् भगबान दा नां नेई जपदे एह् हमेशा कुछ ना कुछ पंगे करदे जे कुते फसी जान ते फिर इनेंगी भगबान दा चेता आंदा एह् इनें कदे एह् सुक्खन करी ओड़नी पर पूरी नेईं करन गे कदें जोदी बजह कन्ने इंहेगी बी तकलीफ हनी इंदे घरे आह्ले गी बी तकलीफ होनी ते ओह् ऐ फिरी जे

ओह् राम दा नां ओह् हर भक्त उंदे तांई डाॅक्टरे कोला उपर भगबान है जे कुसे गी कोई बिमारी होई गेदी मदंर लेई चलो इयां करो ओंआ करो रिशियें कोल लेई चलो इनें ठीक होई जाना ते इंदे तांई डाॅक्टर उप्पर ना ओह् दिले कन्ने करदे हे जो कम्म करदे है जे भगबान दा नां रटना ते दिले कन्नै रटना उनें अपने जे कुदे खेती शैल होई गेई ते उनें पैहलें उंहे भगबान गी देनी मतलब जे तुंदी खेती होई सौ किलो दी पच्ची किलो उंहे मंदरे च दान करी ओड़ना ते इत्थै अगर सौ किलो दी होई ते इनें सौ दी सौ अपने कोल रक्खी लेनी भगबान दे नां उप्पर कुछ नेईं रक्खना एह् अज दा इंसान लालची होई गेदा भगदान दा बी एह् मतलब कढदे हे भगबान कन्नै बी भगबान इनेंगी देन छड्डी ओड़ै ते एह् अजकल के मतलब भगबान कन्नै इनेंगी सिर्फ केह् ऐ मतलब जे कुदे फसी जान तां इंहेगी मंदरे दा चेता आंदा तां इनेंगी भगबान दा चेता आंदा इंहेगी मंत्र बी इक अद्धा गै आंदा होना खिच्चिये पूरा इनेंगी हनुमान चालीसा नेईं आंदी होनी ते जेहडे़ पराने बंदे है उनेंगी पता ते ऐ हा सारा गै रटोऐ दा होंदा हा हून उनेंगी पुरी सस्कृंत आंदी ही ते इंहेगी अजकल हिंदी बी पुरी नेई आंदी अस डोगरे हा ते साढ़ी एह् रीजनल लैंग्बेज ऐ साढ़ी रीजनल भाशा ऐ डोगरी ते सानू आनी चाहिदी में नेई आक्खदा सानू डोगरी आनी चाहिदी सानू सस्कृंत बी आनी चाहिदी जेहडी साढ़ी परानी भाशा ही जेहड़ी साढ़ी पूर्बज दी भाशा ही सानू ओ हबी आनी चाहिदी ओह् सानू आंदी नेईं ते भगबान ते केह् इन्नी मतलबी होई गेदी ऐ दुनिया भगबान कन्नै बी मतलब तांई गै ते इये मिगी मेन डिफंरेस मेन चेंज लग्गा हून दी जनरेशन च ते परानी जनरेशन च कि परानी जनरेशन आहले भगबान दी बड़ी भक्ती करदे हे ते हून आहले सिर्फ दिखाबा करदे ना बस मिगी इयै पता लग्गा